तेविस जून अठराशें सत्यात्तर णव आब्रिल एकोणिशें शेचाळीस पंचवीस फेब्रेर एकोणिशें पंच्यात्तर चार फेब्रेर एकोणिशें सत्यायंशी वीस आगोस्त एकोणिशे ब्याणव